मेरा पसंदीदा खेल बैडमिंटन है मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद है बैडमिंटन मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि जब भी मैं बैडमिंटन खेलती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है अक्सर ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि हम किसी चीज से घबरा रहे हैं या कुछ डिसाइड करना चाह रहे हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें हम सबके पास एक ना एक चीज़ होती है हम वो चीज़ करते हैं उसमें जाते हैं तो हमें लगता है हम ये कर सकते हैं मेरे साथ बैडमिंटन के साथ ऐसा ही है तो जब भी मैं बैडमिंटन खेलती हूँ मेरी जो प्रोब्लम है जो भी है मुझे अगर सोल्व करनी है मुझे उसका जवाब चाहिए तो मैं बैडमिंटन खेलती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरी एनर्जी बढ़ जाती है मुझे क्या करना है किस तरीके से करना है मुझे सब समझ आने लगता है बैडमिंटन खेलना मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि उससे हमारे पूरे शरीर की एक्सरसाइज़ हो जाती है अच्छा खेल है और मुझे जहाँ तक लगता है हर किसी को पसंद है वो खेल हर कोई खेल भी सकता है आसान जो है और जो मेरा जो खिलाड़ी जो मुझे बहुत पसंद है जो प्लेयर मुझे बहुत पसंद है वो स्नेहा नेहवाल पी वी संधू और ये कई सारी लैडी मेल बहुत सारे लोग होंगे जो अच्छा खेलते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं बट ऑफकोर्स स्नेहा नेहवाल पी वी संधू बहुत ज्यादा दे इंस्पायर मी मुझे बहुत अच्छा लगता है